दिक्खी लाओ हुन जि'यां गल्ल करचै अस जनरेशन दी ते जेह्की यंगर जनरेशन ऐ ते जेह्की ओल्डर जनरेशन ऐ इन्दे बिच बड़े डिफरेंस जि'यां हुन ओल्डर जेह्की जनरेशन ऐ ते इन्दी थिंकिंग अलग होंदी पर जेह्की कामन ऐ इन्दे विच जेह्की यंगर और ओल्ड जनरेशन ऐ कामन इय्यै की मतलब रैह्न सैह्न सभी दा इक्कै नेहा थिंकिंग अलग ऐ रैह्न सैह्न इक्कै नेहा ते बाकी जेह्की ओल्ड जनरेशन ऐ ते थोह्ड़ी मतलब ज्यादा ओह् ऐ एडवांस ऐ